पैह्ले जमान्ने बिच्च बड़ा किश होंदा हा जियां कि जियां कि मतलब कि जाति बिच्च गै बड़ा होंदा हा कि पैह्ले जमान्ने बिच्च मतलब निंदी जाति दे उच्ची जाति बिच्च निहा जाई सकदे हे ते उच्ची जाति आह्ले निंदी जाति बिच्च नेहा जाई सकदे अगर कोई निंदी जाति दा उच्ची जाति कन्नै छ्होई जंदा हा तां उच्ची जाति दे लोक घर जाइयै न्होंदे हे न्हाते बगैर ओह् नां रुट्टी रूट्टी पानियै निहे लगदे हे नां कोई खंदे हे नां कोई किश अते मतलब कि कुतै नां किट्ठे बौंह्दे हे ते नां कुतै खंदे हे नां कुतै पींदे हे ते ओह् ते होर पैह्ले बड़ा गै भेदभाव करदे हे मतलब उच्ची ते निंदी जाति अज्जकल ओह् रेह्दा गै नीं ऐ खतम होई चुके दा ओह् किश अज्जकल अज्जकल सब सब इक्वल बराबर न मतलब सारे कन्नै बेही सकदे कन्नै खाई सकदे कन्नै सब किश करी सकदे पैह्ले होर बी बड़ा किश हा नां जनानियें ई पढ़ांदे हे कुडियें गी पढ़ांदे अज्जकल मुड़े कुड़ियें गी इक्कै बराबर न कुड़ियां ज्यादा पढ़ा दियां मुड़े कोला ते मुड़े थोह्ड़े पिच्छै रवै दे ते एह् होर बी जियां कि मतलब पैह्ले जमान्ने हे लोक मतलब कुसै दा मराज मरदा हा ते उसी जनानी गी सती करुड़दे हे नुहाड़े कन्नै अते होर निक्की निक्की कुड़ियां मतलब पैह्लें अगर कुसै दे घर कोई कुड़ी होई जंदी ही ते उसी ते मारी उड़दे हे जागत होंदा हा ते ठीक हा कुड़ियें ते कोई कदर नेईं ही पर हून ऐसा नीं ऐ हून जागतें कशा कुड़ियें गी ज्यादा मन्नदे लोक हून अज्जै दे जमान्ने बिच्च कुड़ियां गै न सब किश